आङो सानफ्रोमबो फेसबुक मिडिया बाहायबाय थायो आरो बे फेसबुकनि गेजेरजोंनो आङो गोबां सोलोंथाइ मोनो आरो रोंगथिखौ मोन्नो हायो जेरै गुबुन गुबुन जाइगायाव माखासे जानाय जाथाइ गुबुन गुबुन जाइगायाव माखासे मिथिंगानि बाइदि रोखोमनि गोहोम खोख्लैनाय आरो दाब दाब जाइगायाव गिलु बालु जानाय जाथाइफोरनि सायाव आङो मिनथिनो मोनो आरो नुथाइफोरखौ नुयो आरो जायगा लायै लायै मोजां गुन आरो मोजां फोरोंथाइफोरनि सायाव आङो मिथियो आरो नुनो आरो खोनानो मोनो बेफोरनि गेजेरजोंनो गोबां मोजां गाज्रि जाथाइफोरखौ मिनथिनाय जायो आरो नुनो मोननाय जायो